हॅलो भटमाम न्ही हय हांव कारवार साकून भायर सरपाचो म्हाका देवूळ भोंवपाक जाय हय देवूळ सगळीं अशीं म्हळ्यार हय सांगात

आनी लोलयां आनी देवळां आसात बी

आं हां हां हय आनी फुडें हय हय हय आं हां हां जालें आनी हय आनी मागीर फुडें थंनच्यान

हय हय हय

आं हा हा हा

बरें थेंक्यू भटमाम इतली म्हायती मेयळी म्हणून आं बरें बरें बरें